जि'यां कि तुस जाननें पैह्लें रियासी बिच्च इन्ना बिकास नेईं हा होए दा ना इत्थै कोई रेलवे स्टेशन हा जात्तरी औंदे हे उ'नें गी बड़ी मुश्कल दा सामना करना पौंदा हा हून इद्धर रेलवे स्टेशन बनी दा पैह्लें इत्थै इन्नी जैदा दकानां बी नेईं हियां हून इद्धर बड़ी जैदा दकानां बनी दियां भी इद्धर रौह्ने लेई हून बड़े सारे गैस्ट हाऊस बनी दे लेकिन पैह्लें ऐसा कोई बी गैस्ट हाऊस नेईं हा उप्परा पैह्लें लोग औंदे हे ते उ'नें गी बड़ी मुश्कलें दा सामना करना पौंदा हा क्योंकि इन्ना बिकास होए दा नेईं हा ना कोई रौह्ने दा सिस्टम हा ना कोई खाने पीने दा इन्ना सिस्टम हा हून खाने पीने लेई बी बड़े रैस्टोरैंट बगैरा बनी दे हून बड़े जैदा घर बनी दे पैह्लें इन्ने घर बी नेईं हे पैह्लें लोग बैष्णों देवी जंदे हे उद्धर बी इन्नी फैस्लिटीस नेईं हियां हून बड़ी जैदा मतलब दकानां शकानां इ'यां खाने पीने लेई हून उद्धर बैठने लेई बी उ'नें ज'गा बनाई दी होर कन्नै पैह्लें इत्थै कोई बी केह् आखदे नी पैह्लें इत्थै कोई बी रेलबे स ओह् निं है हा केह् आखदे नी पैह्लें इद्धर कोई बी कालज नेईं हा लोकें गी अपने बच्चे दूर दूर भेजने पौंदे हे पढ़ने लेई लेकिन हून कालज बी बनी दा पैह्लें इत्थै इक बी हस्ता अस्पताल नेईं हा हून गौरमैंट ने केह् कीते दा इक नारायणा अस्पताल बनाए दा लोग उद्धर जंदे इक इद्धर कटरै बी बनी दा सरकारी अस्पताल हून लोकें गी इन्ना मुश्कल सामना नेईं करना पवै दा पैह्लें लोग जम्मू जंदे हे ओह्दे बाद इद्धर केह् आखदे नी दकानां शकानां बी बड़ियां न हून क पैह्लें इद्धर इन्ने स्कूल बी निं है हे हून स्कूल बगैरा बी बड़े बनी दे इद्धर पैह्लें ल लोक बी इन्ने निं है हे कन्नै इद्धर पैह्लें हून इद्धर मतलब बड़े सारे जात्तरी बगैरा औंदे लोकें बी इद्धर इक अपना कम्म चलाने दा इक मौका थ्होई दा लोग इत्थै औंदे कोई कोई लोग दूरां इद्धरा आं दूरदराज दा इत्थै आइयै बस्सी जंदे क्योंकि उ'नें गी इक इनकम सोर्स थ्होई दा इद्धर क हून कटरै बड़ा जैदा बिकास होई दा जि'यां पैह्लें रियासी बी किश ऐसे एरिया हे बैकबर्ड हे उद्धर कोई सुबधा नेईं ही लेकिन हून रियासी इन्ना जैदा बिकास होई दा लोग अपने मतलब हून लोकें गी इक इनकम सोर्स बी थ्होई दा लोग अपना मतलब शैल करियै गुजारा करी सकदे होर कन्नै कन्नै इद्धर मतलब ज जि'यां बाह्रा लोक आवा दे इ'यां मतलब इस टाइम मा मार्डन विलेज ते लोकें गी बी इ'यां थोह्ड़ा इद्धर इ'यां ग्रां ग्रां पैह्लें इ'यां एह् ग्रां गेदा हा हून एह् इद्धर इ'यां मतलब विलेज हून एह् इद्धर बड़ी जैदा इ'यां बिकास होई दा लोग बी इ'यां सी शैह्रू बनी दे होर कितना बोल्लूं